میں روزگار کمانے کے لیے سلائی وغیرہ کا کام کیا کرتی ہوں جس سے میرے لیے بہت سارے انتظام پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میں کچھ بچوں کو پڑھاتی ہوں جس سے میرے کچھ ضروریات پورے ہو جاتے ہیں اس راستے پر جانے کا فائدہ میں میں نے اس لیے کیا کیوںکہ یہ دونوں ہی چیزوں چیزوں میں میں بہت اچھی ہوں بہت آسان ثابت ہوئی ہیں یہ دونوں چیزیں میرے لیے بہت آسان ثابت ہوئی ہیں کیوںکہ بچپن سے ہی مجھے پڑھنے لکھنے کا یا پھر سلائی کرنے کا اچھا بہت اچھا لگتا تھا اور میں میرے والد نے اس پر میری خوب مدد کی تاکہ تبھی تو میں سلائی وغیرہ کر کر کے اپنے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتی ہوں یا پھر اس کے علاوہ میں بچوں کو پڑھا کر کے بہت سارے کام اپنا اپنا لیتی اپنا لیتی ہوں اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں میں بہت سے کام اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اور میں پا پوڑس پوری شدت سے اسے نبھاتی ہوں کیوںکہ یہ میرے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوئے ہیں اس لیے مجھے پڑھنے لکھنے اور سلائی میں دونوں میں بہت زیادہ تجربہ ہے مجھے میں اس سے اپنی روزی روٹی کمانے کا کام کرتی ہوں